ڈینگی بخار اور ملیریا جیسی مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں ان طریقوں کا مقصد مچھروں کی افزائش کو روکنا مچھر کے کاٹنے سے بچاؤ اور مچھر کی آبادی کو کم کرنا ہوتا ہے میں یہاں پر کچھ طریقے بتاؤں گا جن میں سے پہلا طریقہ ہے مچھر دانی کا استعمال اچھا مچھر دانی ایک مؤثر طریقہ ہے جس کے ذریعے مچھر کے کاٹنے سے بچایا جا سکتا ہے خاص طور پر سونے کے دوران مچھر دانی کا استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ مچھروں سے بچا جا سکے اس میں خاص طور پر ایسی مچھر دانیاں استعمال کی جاتی ہیں جنہیں مچھر کش کیمیکل سے علاج کیا گیا ہو دوسرا دوسری بات مچھروں کے افزائش کی جگہوں کا خاتمہ جیسے کہ خاتمہ کیا جاتا ہے اس کے لیے مچھر عام طور پر صاف یا ٹھہرے ہوئے پانی میں افزائش پاتے ہیں لہذا گھروں یا اور آس پاس کے علاقوں میں پانی جمع ہونے نہ دیا جائے گملوں پانی کے ٹینکوں اور کولرز اور دیگر جگہوں پر پانی جمع ہونے سے بچنا چاہیے اور جہاں پانی جمع ہونا ضروری ہو وہاں مناسب ڈھکن لگایا جائے یا پانی کو نکالا جائے تیسری بات جیسے کہ مچھر مچھر مار اسپرے کا استعمال کیا جانا چاہیے گھروں دفاتر اور کھلی جگہوں پر مچھر مار اسپرے کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اسپرے مچھروں کو مارنے کے لیے مؤثر ہیں اور انہیں دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ اسپرے خاص طور پر شام اور رات کے وقت استعمال کیے جائیں جب مچھر زیادہ سرگرم ہوتے ہیں اور یہاں چوتھی بات میں بیان کر دوں جیسے وہ ذاتی حفاظتی اقدامات کے بارے میں مچھر کے کاٹنے سے بچنے کے لیے لمبی لمبے بازو والے کپڑے پوری ٹانگوں والی پینٹ اور جرابوں کا استعمال کیا جائے اس کے علاوہ مچھر بھگانے والے لوشن یا رپلینٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں مچھروں کی بہتات ہو اسی طریقے سے حکومتوں اور حکومت اور صحت کے اداروں کی جانب سے جو آگاہی مہمات چلائی جاتی ہیں جن میں عوام کو مچھر کی افزائش کو روکنے کے طریقے کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں اس کے علاوہ مچھروں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مچھر مار کیمیکل کا اسپرے بھی کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کیمیائی طریقوں میں مختلف مچھر مار ادویات اور اسپرے کا استعمال کیا جاتا ہے جب کہ حیاتیاتی کنٹرول کے ذریعے مچھروں کے لاروا کو مارنے میل مچھروں کو مارنے والے حیاتیاتی اجزا کا استعمال کیا جاتا ہے ویکسینیشن اور ادویات کچھ ممالک میں ڈینگی اور ملیریا کے خلاف ویکسین بھی دستیاب ہیں ان ویکسینیز کے ذریعے ان بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے اس کے علاوہ ملیریا کے علاج کے لیے ادویات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ان اقدامات پر عمل کر کے ڈینگی بخار اور ملیریا جیسی بیماریوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے اور لوگوں کو لوگوں کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے